हैलो रेस्टूरेंट वला बोलै छियै यो अहाँके जे छै हम कखन ऑर्डर मारलौं हन अभी तक जे छै हमर खाना नहि एलै हन मेहमान द्वार पर बैठल छै बहुत देर सॅं अहाँके जे छै हम पैसा ऑर्डर करि देलहुॅं हन अहाँके की ऑर्डर पैसा नहि भेल हन अगर नहि भेल तऽ अहाँके हमरा मैसेज करय के चाही ने तऽ हम जे छै अहाँक फेर सॅं जे छै पैसा के भुगतान करितिए वैसे तऽ हम अहाँके पैसा भुगतान करि देलहुॅं हन अहाँके जे छै से स्टाफ़ अभी तक भोजन ले क नहि एलखिन हँ त हमर मेहमान जे छै अभी तक भूखले छै आब ओ द्वार पर से जा रहल छै ई बड़ी दिक्कत के बात छै ई जे छै एगो बड़ी समस्या भए गेल हमरा हमरा जे छै हमरा अहाँके प्रति जे छै ई एक तरह के जे छै दूर्भावना भए गेल हन जे अहाँ अभी तक जे छै जे छै रेस्टूरेंट सॅं खाना किया नहि पहुँचेलिए